हमारे जोधपुर जिले में कई प्रकार के विशेष त्योहार मनाए जाते हैं जैसे तीज त्योहारों के अलावा भी ऐसे बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं जिसमें मुख्य पुष्कर का पशु मेला है जो विश्व में प्रसिद्ध है ऊंटों की दौड़ इसमें होती है और काफ़ी दूर दूर से पर्यटक वगैरह देखने आते हैं बहुत ही अच्छा मेला है इसके अलावा भी हमारे यहाँ जोधपुर में बैट मार का मेला होता है जो होली से दस पन्द्रह दिन पहले मनाए जाता है गंगोर का मेला है ये भी हमारे जोधपुर का मुख्य है जहाँ मेहरानगढ़ से गंगोर को जाता है और उसको उसके सोलह सिंगार करके उसको दस बारह दिन तक उसकी पूजा अर्चना गीत गाए जाते हैं लास्ट में बड़े ही उत्साह और के साथ उसको विदा किया जाता है यह मुख्य हमारे जोधपुर के मिल जाते हैं